महाराष्ट्र में जेके पर्याटक घुमणु ईंदा आहिनि हुननि जे रहण लाइ चङियूं ई सुविधाऊं आहिनि एम आई डी सी जा गेस्ट हाउस आहिनि जेके पैसे वारा आहिनि उहे पंहिंजे लाइ फाइव स्टार में बुकिंग बि कराईंदा आहिनि ऐं महाराष्ट्र में गुण घुमण जो आनंदु वठंदा आहिनि ऐं जेके मिडल क्लास फैमिली जा आहिनि उहे गेस्ट हाउस या ला लॉज में रहण पसंदि कंदा आहिनि महाराष्ट्र में हर जॻहि ते नंढियूं नंढियूं लॉजूं आहिनि ऐं गेस्ट हाउस आहिनि त माण्हू उनमें रह रही सघंदा आहिनि ऐं रहणु पसंदि कंदा आहिनि